شاہ جہاں پور ایک تاریخی شہر ہے یہاں پر کئی ساری تاریخی چیزیں ہیں اور یہاں پر قابل ذکر مقامات بھی ہیں جیسے شاہ جہاں پور اشفاق اللہ خان رام پرساد بسمل جیسے بہادر اور دلیر تاریخی شخصیتوں کا شہر ہے یہاں پر بہت ساری پرانی مسجدیں بھی ہیں یہاں پر دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہنومان کی مورتی بھی ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے نام پر اس شہر کا نام شاہ جہاں پور رکھا گیا یہاں پر شہید احمداللہ شاہ کی مزار بھی ہے یہاں پر گاندھی فیض عام کالج کے پاس ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے اور یہاں پر پارک اور ہرے بھرے میدان بھی ہیں تاکہ لوگ اپنا وقت گزار سکیں